भोपाल शहर में मैं रहने वाला व्यक्ति हूँ और मैं भोपाल के सबसे प्रसिद्ध सिनेमा थिएटर ज्योति सिनेमा थिएटर है और जब कोई नई फिल्में आती हैं तो मैं इसी थिएटर में जाना पसंद करता हूँ क्योंकि यह मेरे घर से बहुत नज़दीक है और बहुत पास है और जब भी यहाँ पर कोई नई फिल्में लगती हैं तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करता हूँ और जब कभी मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं मेरे बड़े भैया या फिर कोई बड़ी दीदी आती हैं तो मैं उनके साथ जाना पसंद करता हूँ और इस थिएटर में एक्शन फिल्में देखने जाता हूँ